इफ तुमी एलेक्ट्रोनीक अप्लायन्सीस बीन यूज करता घरांत आनी तुमी तेका स्विचाक लायला आनी इफ तो वायर हुंयच्यान बीन लूज जालो या सुटलो आनी ते स्विच ऑनूच आहा जाल्यार कोणाचे बी हात पांय लागोन तेका तेका शॉक लागूंक शकता सो तुमी जेन्ना तुमी तो वायर लायता बीन तेन्ना सारको चॅक करपाक जाय जेन्ना ते प्लॅन्स हाडटाय तेन्ना की तो वायर बीन सारको आसा जाल्यार बीन आनी जेन्ना ते वायर लायल्ले आसा इलेक्ट्रिकल आमी एक्सटेंशन बोर्डाक बीन लायन दोताय सो तेन्ना आमी सांबाळपाक जाय की तेजेर आमी उदक बीन ना उडोवंक कित्याक मागीर ते रियेक्ट करून आमकां शॉकूय लागूंक शकता आमी चड कोण ट्राय करूं जाय की आमी इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस मातशें उदकाकच्यान पयस धरपाक जाय आनी चोवपाक जाय की ते स्विच ऑन चडशे आसूंक जायना ना जाल्यार कोणाकूय बी शॉक लागूंक शकता